اَ ایکسز بینک مینجر ہیئر آپ کو کیا ضرورت ہے اچھا آپ کو کار لون چاہیے تو کس آپ کتنی ایج کے ہو پہلے یہ بتاؤ مجھے اچھا فورٹی فائیو ایج کے ہو اچھا ٹھیک ہے تو آپ بیسیکلی آپ کے پاس سارے ڈاکیومینٹس ہوں گے فور ایگزامپل پین کارڈ آدھار کارڈ اینڈ آل دا ڈاکیومینٹس رائٹ سو شو می اب آپ مجھے بتائیے اِس کے بارے میں آپ کے پاس جو کاغذات ہیں سارے ٹھیک ہے تو آپ ای ایم آئی ایک مہینے کی کتنے بھر سکتے ہیں آپ کا بجٹ کتنا ہے ایک ایک مہینے کے فائیو تھاؤزینڈ صرف بھر سکتے ہو آپ تھوڑا سا دیکھو آپ کار لون لون لے رہے ہو تو آپ کار کتنے میں آتے ہے آپ کے حساب سے آپ بتاؤ مجھے فائیو لاکھ میں تو اچھے سے کوئی کار نہیں آتا ہے میرے حساب سے ٹین لاکھ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہو بٹ ٹویلو لاکھ کے ابو ہی کار آتے ہیں جتنے بھی آتے ہیں اچھے بہتر بہترین کنڈیشن میں رائٹ تو اگر بہترین کنڈیشن میں ٹویلو لاکھ سے ابو آتے ہیں تو آپ اُس کو اگر ڈیوائڈ کروگے مطلب کہ لائک اگر میتھ کروگے آپ تو فائیو تھاؤزینڈ ایک مہینے کے تو نہیں ہو پائے گا آپ اپنا تھوڑا بجٹ بڑھاؤ گے تبھی نہ ہو پائے گا بکاؤز اگر آپ کار لون لے رہے ہو تو بینک کو آپ کو اپنا ای ایم آئی تو سینڈ کرنا پڑے گا لائک آپ کو ٹائم ٹو ٹائم دینا پڑے گا اینڈ وہ آٹومیٹکلی آپ کا بینک اکاؤنٹ سے ڈڈکٹ ہو جائے گا ایٹ لیسٹ سیون کے سیون ٹو ایٹ کے یس یو ہیو ٹو ڈو دیٹ آپ کو وہ کرنا چاہیے بکاؤز دیکھیے اگر آپ سیون ٹو ایٹ کے کریں گے تب بھی آپ ایک اچھا سا کار لے سکتے ہیں اینڈ آپ کو بھی اچھی کوالٹی میں جا کے کار مل جائے گی ٹھیک ہے آپ تھوڑا اُردو بات کر لیجیے اوپر سے آپ مجھے بتائیے یہ چیز کہ اگر آپ کو کار لون لینی ہے اور آپ فورٹی فائیو ایئرس کے ہو تو آپ کا جو پر اینم کی جو سیلری ہے تو وہ کتنے ہوتی ہے یس اراؤنڈ سکس فائیو پر اینم پر اینم ہر سال کی تو اراؤنڈ فائیو ہر سکس ہر چھ سے سات لاکھ ٹھیک ہے اور آپ کے پاس جو ڈاکیومینٹس ہے وہ ابھی کے ابھی ہارڈ کاپی میں بھی ہمیں چاہیے اور سافٹ کاپی میں بھی ایز اے پی ڈی ایف فام چاہیے جیسےکہ ہمیں جو پین کارڈ ہے آدھار کارڈ ہے پھر اُس کے بعد جو ڈرائیورس لائسنس ہوتا ہے وہ سارے بھی آپ کو بنا کے دینے ہوں گے تبھی آپ کو مل سکتی ہے ہاں اور ایک بات ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے آپ کا جو کار لون کا ہوگا اگر آپ پے نہیں کر پاؤ گے ٹائم پہ مان لو آپ کا سیون کے ہم لے رہے ہیں آپ کا بینک سے ٹھیک ہے آپ کے بینک سے ہم سیون کے لے رہے ہیں اور اگر آپ وہ پے نہیں کر پاؤ گے تو ہم اُس سے ٹی ڈی ایس کاٹ لیں گے مطلب بیسیکلی ہم اسے کاٹ فائن چارج کریں گا آپ کو ٹی ڈی ایس نہیں ساری فائن چارج کریں گے کتنا فائن چارج کریں گے کریں گے میں کلیئر کر دیتی ہوں ہم آپ سے ایٹ لیسٹ سات سو کا فائن چارج کریں گے اگر آ سات سو کا فائن چارج کریں گے اگر آپ کوشش ہے اگر آپ کو کار لون چاہیے تو آپ کو کوشش ہی کرنی پڑے گی تبھی ہو پائے گی نہیں تو پھر آپ کے جو کاغذات ہیں وہ آ بیچ میں ہی رُک جائیں گے بک نہیں ہو پائے گا کیونکہ ہمیں آپ کے سارے وہ کا کمپنی کے بھی جتنے ٹرانزیکشنس ہوتے ہیں اور آپ کو جتنا آتا ہے پیسہ بینک میں کمپنی کے ذریعے اُسے اُس کے بھی ہمیں سارے ڈاکیومینٹس چاہیے ہاں تو آپ وہ کر سکتے ہو اور بکاؤز اب میں بھی یہاں کی بینک مینیجر ہوں اور میں آپ یہاں کے ریگولر کسٹمر رہے ہوئے ہیں جیسے بینک آپ ہمیشہ آتے رہتے ہیں تو پھر آپ کر سکتے ٹھیک ہے اور ایک بات ضروری جو یہ ہے کہ فائیو فائیو ہنڈریڈ پتہ کٹے گا آپ کو پتہ ہے یہ چیز رائٹ اور سیون کے کٹے گا ٹھیک ہے تو پھر آپ آ جائیے کل ٹھیک ہے ہم بات کر لیں گے اِس بارے میں